जि'यां बुड्ढे ना ओह् अपना घर छुड़ी कदें नी जंदे दुऐ घर इयां गै अस अपना कल्चर कदें नेईं छोड़दे जेहड़ा साढ़ा कल्चर ऐ ओह् बड़ा गै शैल ऐ असें कदें नेईं छोड़ना चाहिदा जेहड़ा ऐ साढ़ा कल्चर ओह् पैह्लें दा चलदा आदा इस बारे अस कल्चर बिच डोगरी सूट पान्ने आं ओह् साढ़ी पहचान ऐ अजकल दियां कुड़ियां पैंट टाप पादियां लेकिन असें डोगरी सूट गै पाना चाहिदा इसी पहनिये अस मजा लैंन्ने आं एह् हयूमन बींग कदें बी अपना छोड़ना नेईं चाहिदा रुटस कन्नै